असां माइट लाइ वेंदा आहियूं भई अहमदाबाद थियो बड़ौदा थियो नवसारी थियो असां इहो उन्हनि सां गॾु बि वेंदा आहियूं असां वञंदा आहियूं उन्हनि सां भई ॾेखारणु वेंदा आहियूं उन्हनि खे घर ऐं रिश्ता जेके वणनि उहे कंदा आहिनि पोइ असां उन खां पोइ भई उहे चॉइस कंदा आहिनि भई छोकिरो छोकिरी ॻाल्हि काई वणे ऐं उहे बि अॻिते पोइ ॻाल्हि हलंदी आहे पोइ अॻिते हुननि खां पोइ अॻिते ॻाल्हि वधंदी आहे ऐं पोइ भई जेको वरी इन खां पोइ असां गॾु वेंदा आहियूं न त असांखे ईअं लॻंदो आहे भई असांखे ॿिया बि कस्टमर मिली वेंदा ऐं जिते जिते ॿिया बि माण्हू असांखे सुठा सुठा माण्हू मिली वेंदा आहिनि ऐं माइटिनि जा इहे असांखे केस मिली सघंदा आहिनि असां इन खां पोइ बि अॻिते ॻाल्हि वधाए था सघूं असां इन खां पोइ अॻिते ॻाल्हि वधी था सघूं ऐं पोइ असांजो असांजो पोइ इन खां पोइ कमु अॻिते बि हलंदो आहे छोकिरे छोकिरी खे ॾेखारण खां पोइ बि भई इन खां पोइ बि असांजो कमु अॻिते हली थो सघे ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं ॿिया बि वरी ॿिया ॾिसण वेंदा आयूं भई भदाली विया राखतार गांव असां हिननि शहरुनि में बि असां वञी करे छोकिरे छोकिरी सां गॾु हेल्पर में वेंदा आहियूं भई असां वञूं उन्हनि सां गॾु उन्हनि खे घर ॿार सभु ॾेखारूं जॻहियूं धंधा सभु ॾेखारे करे तंहिंखां पोइ अॻिते ॻाल्हि हलंदी आहे इन खां पोइ असांजी असांखे भई ॿुधाईंदा आहिनि हाणे असां अॻिते ॻाल्हि कंदासीं या न पोइ छोकिरो वणियो आहे या छोकिरी न वणी आहे असांखे इहा ॻाल्हि करे पो ॿुधाईंदा आहिनि इन खां पोइ अॻिते ॻाल्हि हलंदी आहे असांखे इन खां पोइ अॻिते ॻाल्हि हलंदी आहे पोइ असां उन खां पोइ वरी अॻिते ॻाल्हि कंदा आहियूं भई छोकिरो छोकिरी वणियो छोकिरे छोकिरी खां पुछंदा आहियूं भई तव्हांखे ॻाल्हि को वणी की न त उहो छोकिरो छोकिरी चवंदो भई छोकिरी हा असांखे वणी आहे की चवंदा न वणी आहे त कंदा आहियूं हा या न पोइ वरी चवंदा आहिनि ओके त पोइ करे छॾंदा आहियूं पोइ आयो लाल झूलेलाल की जय